ہاں ہیلو ہاں کیا میری بات اولا سے ہو رہی ہے جی میں ایکچولی اصل میں قریب کے ایک سیاحتی مقام پہ جانا چاہتا ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور میں وہاں پہ جا کر کے وہاں کی عمارتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے آپ کی کار کی سروس کے بارے میں سنا ہے اس کی وجہ سے میرے ایک دوست نے آپ کا نمبر مجھے ارسال کیا تو میں نے آپ کو کال کیا تو ہم میرے خاندان میں چھ سات لوگوں پر مشتمل ہماری ٹیم ہے تو کیا آپ ہمارے لیے ایک ٹوئیرا جیپ جو ہے بک کر سکتے ہیں جی تو ٹھیک ہے کل دس بجے آپ آ جائیں ہمارے گھر کے پاس اور ہمیں آپ پک کر لیں کل دس بجے اور ان کی قیمت کیا ہوگی اگر یہ بتا دیتے تو بہتر ہوتا اچھا چلیے کوئی نہیں اس کے لیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ